जी मैडम मैं ही बोल रहा हूँ जी मैडम हाँ आपके कपड़े पड़े हैं मेरी शौप पर

जी मैडम कितने साल का बच्चा है तो मैडम अभी हम लड़कों के मतलब लड़कों के कपड़े जीन्स के ले रहे हैं पैंड के ले रहे हैं सोरी साढ़े पाँच सौ रुपये और बच्चों के साढ़े चार सौ रुपये जी मैं समझ रहा हूँ मैडम लेकिन आज कल आप देख रहे हैं ना महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है और हमें हमारी दुकान भी चलानी पड़ती उसका किराया भी कितना है आप जानते तो हैं ठीक है आप हमारे पुराने कसटूमअ हैं तो हम आप के लिए सिर्फ पचास रुपये कम कर सकते हैं मैडम उस से ज़्यादा हम से नहीं हो पाएगा तीन सौ नहीं मैडम चार सौ रुपये साढ़े चार सौ बच्चों के बोले थे साढ़े पाँच सौ बड़ों के बोले थे साढ़े तीन सौ में तो मैडम नहीं हो पाएगा जी मैडम मेरी दुकान सुबह साढ़े आठ बजे से रात को साढ़े दस बजे तक खुली रहती है

मैडम मेरे को दो से तीन दिन लगे क्योंकि मेरे पास लोगों की शादियों के ढेर सारे कपड़े पड़े हुए हैं तो मुझे उसमें बहुत टाइम लगेगा जी मैनम साथ में मुझे नाप भी चाहिए रहेगा तो आप अपने बच्चे को ला सकती हैं जी धन्यवाद मैडम ओके मैडम